आमतौरपर हमसभ अपन यात्राके योजना किछु एना बनबैत अछि कि जेनाकि हमरासभके कतहु यात्रापर जेनाइ रहै छै तऽ एहिके लेल किछु प्लानिंग करय पड़ै छै जेना काल्हि दलानपर बैठल छलहुँ तऽ अचानक यात्रा करयके मोन भेल तऽ मोन भेल तऽ यात्रामे असगर नीको नहि लगैत अछि तऽ यात्रा करयके मोन भेल तऽ तीन गो चारि गो मित्रगणके फोन कयलहुँ दोस्तसभकेँ फोन कयलहुँ तऽ ओसभ जे छै से कहलक ठीक छै आयल तऽ विचार विमर्श कयलहुँ तब जे छै से बनेलहुँ यात्राके प्रोग्राम तऽ यात्राके प्रोग्राम तऽ बना लेलहुँ तऽ फेर बैगो पैकिंग करयके रहै छै ओहिमे विशेष चीजसभ रखयके रहै छै जेनाकि अपन सुरक्षाके लेल किछु चीज रखयके पड़ै छै किछु पर्सनल चीज होइत छै किछु दवाइ बीरो सेहो होइ छै जे रास्तामे हमरा अगर हमरा कोनो भी प्रकारके दिक्कत अगर भऽ जाइए गैस टाइपके बनि जाइए गोली खा लिअ अगर रास्तामे छोट तोट लागि जाइए कट कुट कतहु भए जाइए तऽ ओहिके लेल डिटोल राखू डिटोल मारि लिअ ई प्रकारके हम बैग पैकिंग कयलहुँ आओर हँ यात्रापर जाइसँ पहिले हमसभ एगो लाठी सेहो साथमे लए चलै छी एहि दुआरे कि जे यात्रापर अगर जायब तऽ ऊँच नीच पहाड़पर चढ़ब कतहु जाइ छी यात्रापर ऊँच नीच जगहपर जायब लाठी रहनाइ जरूरी रहै छै लाठीसँ जाउ यात्रा करू आरामसँ तऽ अपन ई सामानसभ पहिले हम पैक कऽ कऽ सुरक्षित कऽ लै छी तब यात्राके प्रोग्राम बनबै छी निकलै छी यात्रापर निकलै छी निकलैके दौरान किछु एना होइए जे जे गाड़ी हमसभ कयने रहै छी ओ गाड़ीवलाके जे छै से कोनो कारणवश ठण्ढी लागि जाइ छै कारणवश नहि ठण्ढीमे ठण्ढी लागि जाइ छै तऽ एहि कारण जे छै से प्लान कैंसिल करयके फेर भऽ जाइ छै लेकिन नहि किछु कठिनाइयाँ आबै छै कठिनाइयाँ फेल करयके मतलब कठिनाइयाँ कठिनाइयाँ अयलै तऽ आब हमसभ ओकरा केना करब अपने तऽ चलबल नहि आबैत अछि अपने जे चलबल नहि आबैए जे अपने चला कऽ चलि जायब तऽ दिक्कत तऽ छै समस्या हौ बाबू करब की आब तऽ जे छै से दोसर ड्राइभरकेँ बजेलहुँ हुनका कहलहुँ ओ कहलक ठीक छै चलबह बौआ पाँच सए रुपैआ एक्स्ट्रा लेब हम कहलियै ठीक छै दए देब जब आब यात्राके प्रो प्रोग्राम बनिए गेल यात्राके करयके मोन भैए गेल तऽ आब कनि मनि कठिनाइयाँके सामना तऽ करय पड़तै चलि गेलहुँ यात्रा करय लेल हमसभ आओर आओर यात्रा करय लेल गेलहुँ ट्रेन पकड़य लेल गेलहुँ ट्रेन पकड़ै लेल गेलहुँ तऽ गलतीसँ ठण्ढी रहए कम्बल लेनाइ बिसरि गेलहुँ ट्रेनमे आब राति भए गेल जाड़ बेसी लगै छलय ठण्ढीमे कम्बल नहि छलय आब की करब केना केना कए कऽ अपन जे छै से ठण्ढीमे ठिठुरि ठिठुरि कऽ काम कयलहुँ आओर जे छै जे छै से तकर बाद दोसर स्टेशनपर एक घंटाके लेल गाड़ी रूकल तऽ फेर बाहर निकललहुँ स्टेशनसँ बाहर निकललहुँ आओर जे छै से स्टेशनसँ बाहर निकललहुँ कम्बल खरीदलहुँ कम्बल खरीद कऽ आबै छलहुँ स्टेशनपर रिटर्न कि हमरा मोबाइले किओ छीनि कऽ भागि गेल हाथसँ आब हौ बाबू हम की करब मोबाइल नहि रहय कनि आगू गेलहुँ ककरोसँ मोबाइल माङ्गै छलहुँ भैया कनि फोन करा दह तऽ कहै छै नहि नहि मोबाइल नहि देबौ जमाना खराब छै एना भऽ जेतहु ओना भऽ जेतहु की करब हम तऽ समस्यामे फँसि गेलहु तकर बाद जे छै से कम्बल लए कऽ हम गेलहुँ ट्रेनमे जाहिमे हमर दोस्तसभ सेहो छलय मित्रसभ हुनकासभके कहलियनि भैया एना एना हमर मोबाइल चोरी भए गेलह स्टेशनपर तऽ ओसभ जे छै से जेना तेना कए कऽ प्रयास कयलक मोबाइल रिटर्न मिल जाय हमरा वापस मिल जाय हमरा लेकिन नहि मिलल तऽ फेर हम आगाँ यात्रा कयनाइ शुरू कयलहुँ मोनमे दुःख तऽ बड़ा भेल लेकिन की करब यात्रा तऽ करय पड़त ने इएहसभ कठिनाइ अबैए यात्रामे